اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمارا جو سب سے پہلا قدم رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا جو کچرا ہے روز مرہ کی زندگی میں گھر کے اندر جو کچرا یا کوڑا اکٹھا ہوتا ہے اس کو ہم میونسپلٹی کی طرف سے لگائے گئے کوڑے دان جو الگ الگ رنگ کے ہوا کرتے ہیں ہرے رنگ کا اور اسی طریقے سے کسی اور دوسرے رنگ کا کوڑے دان ہوا کرتا ہے جس میں ایک ایسے کوڑے کے لیے ہوتا ہے جو جس میں گیلا کوڑا استعمال ڈالا جاتا ہے اور ایک ایسا ہوتا ہے جس میں سوکھا کوڑا ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا الگ الگ پولییتھین میں جمع کرتے ہیں اور ان پولیتھیین کو ان پنیوں کو یا ان تھیلوں کو جو کوڑوں سے بھری ہوئی ہیں ان کوڑے دان میں ڈالتے ہیں جو میونسپلٹی کی طرف سے ہمارے آس پڑوس یا محلوں میں لگائے گئے ہیں دوسرے یہ کہ اپنے گھر کے آس پاس اپنے گھر کے سامنے اگر میونسپلٹی کی طرف سے کام کرنے والے لوگ وقت پر نہیں آ رہے ہیں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے کہ بھئی کسی مصروفیت میں ہے یا چھٹی میں ہے تو خود اتنا کام کر لیتے ہیں کہ وہاں اپنے گھر کے سامنے کا جو پورشن ہے حصہ ہے اس کو ہم خود صاف کر دیتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے اپنے گھر کا گھر کے سامنے صفائی رکھنا اور اپنے آس پاس کے آس پڑوس کے محلوں کو صاف ستھرا رکھنا ہم تمام کا فرض ہے اور ہم اس فرض کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے اگر زیادہ وقت گزرتا ہے تو ہم اس کی شکایت میونسپلٹی سے کرتے ہیں مونسپلٹی کے لوگوں سے کرتے ہیں کہ بھائی وقت پر لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں لہٰذا اس طرح کا تعین ہم مسلسل طور پر کرتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ہمارا علاقہ صاف ستھرا رہتا ہے